जेको सुवालु आहे त भाई छा तव्हां डांस डिलैक शो ॾिसंदा आहियो त सौ टका मां हिते हा चवंदुसि असां मां ख़ुदि ॾिसंदो आहियां हुन में सिंधी जेके डांसूं आहिनि हू त सिंधी छेॼ बि हिकु वन टाइम ऑफ डांस आहे छेॼ पंहिंजे जॻह ते आहे पर जेकी डांस जी ॻाल्हि आई आहे त अॼु मां उहो सौ टका नाला अन जेके अनिल आहे जेकी असांजी आहे सुंदर उहा सिंधी सामाज जो हिक गहेणो चइजे हिक जवेरात आहे जेको कोहिनूर हीरो आहे जेको डांस तरीक़े पंहिंजो नालो विधो हुनजी डांस ॾिसण में ऐं हिकु वॾी मतलब हूअं जेके हुनजी कला ॾिसण खां पोइ ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त असांजी सिंधी भेनरूं बि अहिड़े नमूने सुठे नमूने डांस करे ऐं सुठे नमूने माना पंहिंजी जेकी कला पेश कंदियूं त ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त अनिला सुंदर जे डांस में असां घणेई दफ़ा ॾिसंदा आहियूं ऐं हक़ीकत में इहो हिकु सिंधी सामाज जे लाइ आशीर्वाद आहे अनिला सुंदर त सुठे नमूने डांस करे पंहिंजो नालो ऐं सामाज जो नालो हिन कढियो आहे